कुझु पसंदीदा बुनाई ऐं सिलाई जी किताब यूट्यूब चैनल ऐं सोशल मीडिया अकाउंट ते ऐं जेकी असांखे मदद कंदा आहिनि सिलाई सिखण ते पसंदीदा बुनाई ऐं सिलाई जी किताब इहे असांजी रूचि वधाईंदा आहिनि ऐं असांजे लेवल खे अॻियां कंदा आहिनि इहो असांजे मथा निर्भर थो करे की असां पंहिंजी किताबुनि में केतिरी दिलचस्पी शामिल था कयूं किताबू आहिनि जीअं त कंप्लीट गाइड स्विंग बाए रीडर ऐं ॿी किताबु आहे डिजेस्ट स्विंग फोर डर्मिनेज बाय जैंसी यूट्यूब चैनल स्विंग विथ नैन्सी नैन्सी जंहिंमें के चैनल ते असांखे सिलाई ऐं बुनाई जा टिप्स मिलंदा आहिनि प्रोफेसर पिंचूएशन हीअ चैनल बि बुनाई ऐं सिलाईअ जा ट्यूटोरियल प्रदान कंदी आहे ऑनलाइन कपिड़े जा बि चै स्टोर याने की दुकान ऑनलाइन कपिड़े जा दुकान खुलियलु आहिनि इनन चैनलनि ते असांखे कपिड़ो मिलंदो आहे स्विंग प्रोजेक्ट जे वीडिया ॾेखारिंदा आहिनि त भाई इन कपिड़न मां असांखे हीउ सिबजंदो आहे सोशल मीडिया जा अकाउंट जीअं त इंस्टाग्राम ते प्रिंटर्स जैसे प्रोजेक्ट ते बि असांखे बुनाई ऐं सिलाई सां जुड़ियलु ॾाढियूं क्रिएटिविटियूं मिलंदियूं आहिनि उन्हनि में असांखे तरह तरह जूं डिज़ाइनियूं कपिड़न ते सेखारींदा आहिनि त उन्हनि जे मथां असां प्रोजेक्ट बि ठाहे सघंदा आहियूं यूट्यूब चैनल इन जे अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक ते तमामु नवा नवा चैनल आहिनि जेके असांखे सिखणु मिलंदा आहिनि ऐं उनन जे मथां विज्ञापन बि उनन जा हूंदा आहिनि